हैलो जी रोहू हुआ कतरा हुआ बसारी हुआ बामी हुआ छिया हुआ सोना हुआ रोहू का आपको पड़ेगा तीन सौ रुपए किलो दामी का तो सर चार सौ रुपए किलो पड़ेगा बसारी का वही तीन सौ रुपए किलो खाने में आपको लगेगा रोहू मछली अच्छा लगेगा कतरी भी कतरा भी अच्छा लगेगा

रेहू भी अच्छा लगेगा खाने में रेहू तो ऐसे भी अभी वैसे रेहू ही चलता है कतरा का तो कतरा भी रेहू का बोले नहीं तीन सौ रेट एक किलो का कतरा आपको वैसे पड़ जाएगा चार सौ साढ़े चार रुपए किलो कतरा का पड़ता है जब जैसी जो रहा तीन किलो का कतरा है उसका वैसे रेट पड़ता है

हाँ बामी भी अच्छा होता है खाने में लेकिन बामी को पड़ेगा आपका चार सौ रुपए किलो पड़ेगा बामी के

बसारी को आपको वही अढाई सौ रुपए किलो मिल जाएगा जी हाँ मिलता है कभी कभार भी पकड़ा जाता है तब मुन्ना मछली इतना जल्दी नहीं पकड़ाता है हम्म सबसे मच्छी खाने में आपको तो हो जाएगा झींगा मछली खाने में ठीक रहे मिल जाता है झींगा मिलेगा आपको पाँच सौ रुपए किलो

झींगा आपको पाँच रोहू मछली ले लीजिए आप वो भी खाने में सबसे बेटर लगे मछली

आप जब आकर ले जाइएगा